नमस्कार सर आप का शानदार होटल से बोल रहे हो जी सर सर हमने अभी घंटे पहले मलई कोफ़्ता और अपने ये गुलाब जामुन की सब्ज़ी और दस रोटी प्लेन रोटी और दस बटर वाली रोटी का ऑर्डर दिया था तो मुन बद बढ़ाना है सर जी सर तो आप उसमें पांच पांच रोटी बटर वाली रोटी और कर दीजिए और एक सब्ज़ी और कुछ कर दीजिए दाल फ़्राई या कुछ सादी सब्ज़ी मटर पनीर या मटर पनीर नहीं है तो कुछ दम आलू हाँ ठीक है सर तो पांच रोटी और एक दम आलू की सब्ज़ी और कर दीजिए और सर कितने टाइम में आ जाएगा ऑर्डर हाँ सर थोड़ा जल्दी कीजिए और खाना हमारा अच्छी से पैक कर के भेजना क्योंकि ठंडा ना हो जाए बस जी सर हाँ सर सलाद वगैरह सब डाल दीजिए और अचार साइड में हाँ तो सर इसका कितना क्या हो रहा है फिर जो भी है एक्स्ट्रा खाना मंगवाया जो ठीक है सर तो मैं आपके ऑनलाइन पैमेंट कर देती हूँ और आप जितना जल्दी हो सके भेज दीजिए क्योंकि सबको बहुत ज़ोर की भूख लगी है और कहीं हमें बाहर भी जाना है तो धन्यवाद सर ओके